हैलो अंजी आहो भैया साईकिल आह्ले बोल्ला नै सनाओ केह्ड़ा लैना ञ्यानें आह्ला लैना बड्डें आह्ला लैना लंबाई ठारां इंच सोलां इंच केह्ड़ा लैनां तुसें अच्छा ठाई इंच लैनां आं वैरायटी सारी रक्खी दी गेयर आह्ले बिना गेयर आह्ले होर बी जेह्ड़े बड्डे फिर प्राईस छे ज्हार कोला शुरू होई जंदे फिर अग्गें बधदा जा करदा क्वालिटी थुहानू मिलग थाह्नू क्वालिटी पर छे ज्हार थोह्ड़ा फिर मिलना बाई इंच आह्ला चलो दिक्खने आं ते आओ ते सेही दुकाना उप्पर आई जाओ आई जाओ तुस करने आं थोह्ड़ा जुगाड़ किश